मछली उछली पकड़यमे हेलय पड़ै छै मछली उछलीकेँ पकड़यमे जादे पानि होइ छै तऽ हेलय लगै छै कम पानि रहै छै तऽ ओहिना पकड़ै छियै आओर बढ़िआँ चीज खयने उनैसँ मछली खयने उनैसँ ताकत भी रहै छै मछली पकड़यमे दू गो तरीका होइ छै एक जालोसँ पकड़ै छै एक हाथोसँ पकड़ै छै जालसँ पकड़यमे खींचय पड़ै छै जालकेँ हाथसँ पकड़यमे ओहिना पानिमे हथोरिआ दिअ पड़ै छै यदि डूबए लागै छियै तऽ ओहि टाइममे हेलय लागै छियै हेलय लेल टाङ्ग हाथ दुनूके सहारा लिअ पड़ै छै हाथकेँ आगाँ खींचय पड़ै छै टाङ्गकेँ पटकय पड़ै छै पानिकेँ काटय पड़ै छै हाथ से आगाँ खीँचि कऽ टाङ्गकेँ फेकय पड़ै छै तब आगाँ बढ़ल जाइ छै यदि डूबय लागै छै तऽ कम पानि छै तऽ ओहिना बेसी पानि छै तऽ हेलय पड़ै छै मछली पकड़यमे दोनो तरीका करल जाइ छै कम पानिमे जालसँ बेसी पानिमे बेसी पानिमे जालसँ कम पानिमे हाथसँ जे बढ़िआँ लगै छै दुनू चीज बढ़िएँ रहै छै कम पानिमे हाथसँ पकड़ू बेसी पानिमे आओर लम्बा यदि हेलय पड़ै छै बीचमे दम मारय लए बस जगहेपर हाथ टाङ्ग हिलबय पड़ै छै दम नहि फूलै छै ओकर बाद आ कम रहै छै हेलय लेल तऽ डायरेक्ट हेलिते रहि जाइ छै